हॅलो हां हा कोण उलयता आं हां हां आं तुमका तें अलट्रासांव्डाची दिल्ले हां हां हां जाल्यार आनी थोडे आठ दीस पर्यत रिपोट येतकीर पळोवया पूण तितलें पर्यत तीं तुमका तीं मेडीसिनाची वखदां सगळीं कंटिन्यू करची पटलीं हय हय पथ्य म्हळ्यार आत तें अलट्रासाऊडाचेर कळटलें न्हीं ऍक्झेक्ट किद जाला तें म्हणतकीर तुमी थोडे पथ्य केल्यार जाता मसाल्याचें पदार्थ ना जाल्यार अशें चड मीठ तशें तुका प्रेशराचे बी कांय ना न्हीं हां हां जाल्यार कांय प्रोबलेम ना पूण अशें मसाल्याचें तिखट बी तें मातशें कमी करात अट्रासाऊड खंय केला हय हय चड त्रास आसा

कित्याक मागीर कळटलीं न्ही की बेश्टे हाजेन आसा की स्टोन आसा मुताची खडी जाल्ली आसा बी तें तेंन्ना कळटलें म्हळ्यार पथ्य मात तिखट बी तसलें मात्शें हें करात उदक एक भरपूर पियात हय मागीर हय हय खंय केला अट्रासाउंड काणकोणाच हां जाल्यार येता तो तीन चार दिसान रिपोट तो आयलो की हय हय तुमीं ऑपोन्टमेन्ट घेयात ह्या दिसाची मातशीं खूब जाण आसात पूण तुमी काॅल करात मागीर हांव सांगता रिपाेट दाखतकीर कळटलें कितें तें कितें आसा म्हण चड करून तशें कांय उरचें ना तुमका अशें पोटाचें सकयल दुखता म्हळ्यार तें सादी अशें खडी बी आसपाक शकतात मुताचे पुण काॅनफर्म केल्लें बरें न्हीं हय न्हीं सकाळ साकून जाता कांय मदींच जाता हां जेवतकीर बी चड जाता उदक पिवप कमी जाता हय ना इल्लें बारींक गुळीं बी घेतली म्हणतकीर गरमी बी आसतली म्हणतकीर उदक इल्लें चड पी आनी चिकन मसाल्याचें पदार्थ बी तसलें मात हें करनाका हां बरें बरें हां बरें थँक्यू